हम अपना घरमे साफ सफाइ करैत छियै गाए पोसने छियै गाए पोसने छियै महीष पोसने छियै हम घास काटि कऽ अनैत छियै ओकर बाद हम दुआरि खड़रैत छियै ओ गाए जे गोबर करैत छै ने ओकर हम गोबर उठा के फेक आबैत छियै ई चलते फेक आबैत छियै जे ओकर महक नहि आबय महक नहि आबय तकरबाद दुआरिकेँ साफ़ सुथरा करि के घूरा लगा दैत छियै घूरा लगा के तखन गन्दगी रहलासँ बिमारी फैलैत छै ताहि खातिर हम आओर ई ताहि खातिर हम आओर ई गोबर लए के जाइत छियै दूर के फेक आबैत छियै हम एहिसभ दुआरि आओर के सफाइ करि के तब गाए मालके नहबैत छियै गाए मालके नहाए के तकरबाद दूध गारि के बेचैत छियै जे पैसा होइत छै राखैत छियै हम आओर ताहि खातिर दुआरिके बगलोमे जे ककरहु गाए भैँस रहैत छै ओकरो गोबर उठा के फेक आबैत छियै आओर साफ सुथरा रहय हमरा साफ सुथरा नीक लागैए से हम ताहि खातिर साफ़ सुथरा करै लेल चाहैत छियै